ہلو جی جی اوکے اچھا کون سے اسٹریم سے ہیں آپ اچھا کیا کر رہے ہیں جی میڈیکل کر رہے ہیں نام آپ کا پورا نام بتائیے فادر کے نام کے ساتھ فادر کا نیم اچھا اچھا نبیل آپ تو وہی ہیں نا جس کی لاسٹ ایئر تھیئری کی کلاس تھی اور آپ نے بنک ماری تھی میں کہہ رہی ہوں آپ وہی ہیں نا جس کی لاسٹ ایئر لاسٹ ایئر لاسٹ ویک میڈیکل کی اور آپ نے بنک کری تھی کلاس سے جی جی ساری کلاسیں آپ ساتھ میں ہی بنک کرتے ہیں تو ساتھ میں اپنا والٹ نہیں سنبھالا گیا جو امپارٹنٹ چیزیں ہے لوسٹ ہو گئیں ہے آپ کی کیا کیا تھا آپ کے والٹ میں اوکے اچھا تو اس کے لئے آپ کو ایک ایپلیکیشن لکھنا پڑے گا ایپلیکیشن لکھیے کہ اس میں آپ کا اپنا نام لکھیے کیا کیا ہے سیمسٹر لکھیے کون سا ہے ایئر لکھیے اسٹریم نیم لکھیے جو آپ کے کلاس ٹیچر ہیں وہ لکھیے پھر اس کے بعد اپنی چیزیں نوٹ ڈاؤن کریے کہ اس میں آپ کا کیا کیا تھا آپ کی کیا کیا امپارٹینٹ امپارٹنٹ چیزیں لکھ کر اور اپنے سائن کر کر آفس میں سبمٹ کر دیجیے جی لکھ کے دیجیے پھر بعد میں کرتے ہیں دیکھتے ہیں اوکے اوکے تھینک یو